हमरा सभके कानूनी दस्तावेज बनबै लेल जाय पड़ैए जिलामे तऽ थानामे तऽ अपन ओतय देखय पड़ैए मुंशी सभसँ मिलए पड़ैए वकीलसँ मिलए पड़ैए नहि जानकारी यए तऽ वकीलसँ मिलै छी वकील जे जे हमरा बतबैए ओहि अनुसार हम करै छी कानूनी दस्तावेज बनवाबय लेल वकीलसँ परामर्श लेब भी बहुत जरूरी होइ छै तकर बाद डी सी आर ऑफिसमे जाए पड़ैए मुंशीसँ मिलए पड़ैए ओ ओ जेसभ चीज कहैए ओसभ चीज करबाके पड़ैए किछु समय लागैए लेकिन जे छै मेहनत तऽ पड़ै छै लेकिन इएह कहब जकरा जानकारी छै जकरा नहिओ जानकारी किछु छै ओहो अगर जेतै तऽ सभके राय अनुसार चलत तऽ हुनको काम भए जाइ छै जकरा जानकारी छै तऽ ओकरा कनि टा कम मेहनत पड़ै छै करयमे तऽ जाए कऽ काज करयके तऽ सभकेँ पड़ै छै तऽ कनि टा कम मेहनत कनि टा बेसी मेहनत इएह भए जाइ छै कानूनी दस्तावेज जे भी होइ छै सभ हमरा करबाके जरूरी छै किएक तऽ कानूनके जे भी बात होइ छै कानूनके ओ बात मानना चाही जेना जमीनेके कागज भेल निकालय लए मुंशीजीके पास जाउ तऽ हुनका ऑफिसमे जाउ हुनकर ओकर स्टाफ सभसँ मिलू सभ अहाँकेँ दए देत बताए देत कि कोनो भी दस्तावेज किएक नहि होय ओ दस्तावेज हम बनबय लेल जगहपर जाइ छी जिला जाइ छी थानामे जाइ छी ओहि ठाम तऽ मिल जाइए सभचीज अपन जिलामे डी सी आर ऑफिस जाइ छियै ओहि सभ ठाम मुंशी सभसँ मिलै छियै ओ ओकर स्टाफ सभसँ मिलै छियै ओसभ जेसभ गप्प कहैए ओसभ अनुसार किओ किछु कहैए दस दिन रुकू पन्द्रह दिन रुकू काम भए जायत तऽ रुकै छी आरो की करब किरानी सभसँ मिलै छी किरानियो सभ कहैए जे रुकू मिल जायत तऽ ओ बातपर विश्वास राखि कऽ रुकै छी आओर जे छै काम भए जाइए कनेक समय लागैए लेकिन काम भए जाइए तऽ कोनो भी कानूनी काम जे छै ओ तऽ करायब जरूरिए छै चाहे अहाँकेँ कनि टा मेहनतो लागत लेकिन कानूनन जे भी कागजात यए ओकरा अहाँ पूरा ठोस कए कऽ राखू